मेरी जो हाइक है वो सब से ज़्यादा अनुभव वाली वो है जब मैं अपने दोस्तों के साथ गया था हाइक करने पचमढ़ी पचमढ़ी में चौरागढ़ स्थित मंदिर है जो कि कहा जाता है सात से आठ किलोमीटर पद यात्रा कर के पहाड़ों के बीच में मिलता है पचमढ़ी में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सी हाइक यात्रा करने के लिए आपको जगह मिलेंगी जहाँ से पहले कार से जाना पड़ता है और बहीत ही सारी जगह पर हाइक कर के तो चौरागढ़ मंदिर पर हम लोगों ने अपनी यात्रा प्रण प्रंभ की और हमें पहाड़ों के बीच में रास्तों से बने सीढ़ियों के माध्यम और रास्तों के माध्यम से जाना पड़ा वहाँ पर हाइक में जब हम ऊपर पहुंचते गए धीरे धीरे धीरे हमें क़रीबन चार से पाँच घण्टे लगे ऊपर पहुंचने में और ऊपर पहुंचने से पहले हम लोगों ने देखा सूर्यास्त नहीं हुआ था सूर्य ऊपर था और पहाड़ों के बीच में कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था उस कोहरे के अंदर सूरज चमक रहा था और सूरज चमक रहा था इस प्रकार कि वो दृश्य आँखों का सौन्दर्य और वो दृश्य कभी भी कोई भूल नहीं सकता था और उसे ना कि किसी कैमरा फ़ोटो में उतारा नहीं जा सकता मगर वो दृश्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत आधुनिक और बहुत ही ज़ादा सुखमय था